उणिवीह मार्च उणिवीह सौ सतावीह टेवीह मार्च उणिवीह सौ पंजानवे छवीह जनवरी ॿ हज़ार चोवीह पंद्राहं मे उणिवीह सौ छावंजाह सतावीह सप्टेंबर ॿ हज़ार ॿ